मूंखे बचपन खां वण टण पोखण जो ॾाढो शौंक़ु हुओ तहिं करे मां हाणे बाग बानी करणु मतिलबु वण पोखंदी आहियां ऐं नंढा नंढा गुल मूंखे लगाइण जीअं गुलाब जा गुल थिए या वरी गेंदे जा वण थिया या जीअं मोगरे जो गुल थियो हीअ सभु मां पोखे रखंदी आहियां की भई घर में ॾाढी खूशबू हूंदी आहे हीअ सभु मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं हिननि जी खूशबू हिक ईअं ई जेके घर में कोई अचे त बसि खूशबू सां ई उहो थी वेंदो आहे ऐं चङो मूंखे बागबानी करण जो शौंक़ु आहे तंहिंजे करे मां परितां परितां ईअं मिट्टी जी खाध जेकी हूंदी आहे उहो घुराईंदी आहियां जीअं पौधनि खे सुठो पोषण मिले ऐं सुठी तरीके़ सां गुल खिलनि ताकी हुननि खे कोई हूओ न थिए जीअं हूअ सुकनि न या उहो सड़ी ना वञे तंहिं करे मां हुन जो ॾाढो ध्यानु रखंदी आहियां सुबुह शाम ते पाणी विझंदी आहियां ऐं मुंहिंजे बागीचे में मां जीअं नीम जो पेड़ आहे ऐं नीबूअ जो या वरी तुलसी जो वण बि आहे जेको मां विच में लगायो आहे जिते मां रोज़ सुबुह जो जल चाढ़िंदी आहियां ऐं तंहिंखां पोइ ई वरी मां हुनजो ध्यानु रखंदी आहियां ज्यादातर गर्मियुनि में त हुओ ॾाढो सुकण सुकण जो इलाही हूंदा आहिनि तें हिनजे करे मां ॿ टे दफ़ा पाणी विझंदी आहियां जीअं उहो सुकनि न ऐं हुन में हूअ वेचारा सड़ी ना वञनि तंहिंजे करे गर्मियुनि में हूअंई बि गुल ॾाढा घटि निकिरींदा आहिनि तंहिंजे करे मां हुननि जो ॾाढे ध्यानु रखंदी आहियां ऐं हुननि जी खाध बि सुठी तरीके़ सां विझंदी आहियां जीअं हुननि खे हर कंहिं शइ जी कमी न थियनि ऐं उहो सुठी तरीक़े सां खिलंदा रहनि गुल ऐं मूंखे हीअ सभु बगीचे जो ॾाढो ई शौंक़ु आहे ऐं मां ईअ वण टण बचपन खां ई पोखंदी आहियां मूंखे हीअ हर शइ मतिलबु वण टण पोखण जो बचपन खां ई शौंक़ु आहे जीअं मूंखे जेतुन जो वण बि ॾाढो वणंदो आहे जंहिंजे करे मां उहो बि लगाए रखियो आहे ऐं हुनमें जेतुन बि थींदा आहिनि त